मां ॿारनि खे किताब पढ़ण लाइ ॾाढो ई प्रेरित कंदी आहियां छो त मूंखे लॻंदो आहे किताबा पढ़ण समाचात्र पढ़ण सां उन्हनि जे दिमाग़ जो ॾाढो ई घणो विकास थींदो आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में ॿार घणो ई मोबाइल ते अची विया आहिनि त मां मोबाइल छॾाए करे ॿारनि खे किताबनि जे तर्फ़ु आकर्षित करण जी मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे समाचार पत्र बि मां ॿारनि खे पढ़ाइण जे लाइ कोशिशि में हूंदी आहे मां कॾहिं कॾहिं मां उन्हनि खे गॾु करे पढ़ा पढ़ंदी आहियां रीड अलाउड कंदी आहियां या कॾहिं कॾहिं ॿार बि गॾु मिली करे कोई पढ़ंदो आहे वरी कॾहिं ॿियो कोई ॿार पढ़दो आहे इन सां असांखे समाचार पत्र पढ़ण सां असांखे दुनिया जी ॼाण मिलंदी आहे ऐं ॿारनि खे बि दुनिया जी सम्झ मिलंदी आहे दुनिया जी खोज ख़बरां असांखे ख़बरु पवंदियूं आहिनि ऐं समाचार पत्र में ख़बरनि जे अलावा ख़बरनि जे अलावा ॿीं जानकारियूं बि इलाही मिलंदियूं आहिनि जीअं त ॿारनि खे रंग करण लाइ लिखयलु होट का उहो चित्र ठहियलु हूंदा आहिनि त ॿार उन्हनि खे रंगदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं हुन में अंतर खोजो करे बि ॿीं ॿियनि ॿियनि तरीक़नि जी चटाभेटियूं थींदियूं आहिनि त उहे बि ॿार ॾाढी ई शौक़ सां ऐं ॿार सुठे नमूने सां पढ़ंदा आहिनि ऐं उन जो उत्स उत्साह उमंग ॾाढो ई वधंदो आहे